हा मूंखे लॻे थो पढ़ाईअ सां गॾु ॿारनि खे कार्पैंटर प्लमबिंग सिलाई अ रसोई ठाहिण मुर्गी पालण पशु पालण स्कूल में पढ़ाईअ सां गॾु इनजी जानकारी हुअणु खपे हिनजे मथां बराबरि चैप्टर कया वञनि ऐं ॿारनि खे सॼी जीअ हिनजी जानकारी हुअणु खपे अॼुकल्ह खे ॿारनि में प्लमबिंग सिलाई कुझु बि नथो अचे इन करे प्लीज़ मां भारत सरकार खे मां रिक्वैस्ट थी कयां त हुननि इहो स्कूल में लागू कयो प्लीस